नगर पंचायत में हमारे जो भी मतलब गाँव में दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी होती है वह पंचायत या पंचायत में मतलब बात होती है उसके बारे में फिर उसे आदमी सॉल्व करता है उसे समझता है फिर उसको करता है कहाँ दिक्कत है कहाँ क्या है जैसे कोई नाली है तो उसको सही कराना यह पंचायत करती है या कोई गवर्नमेन्ट कोई भी आपको गवर्नमेन्ट कोई भी कुछ आ गया तो उसे पंचायत जो है गाँव गाँव को उपलब्ध कराती है ताकि हमारे गाँव के लोगों को वह चीज़ उपलब्ध हो सके वह मिल सके हमारे गाँव में जो भी दिक्कतें होती हैं वह पंचायत के पंचायत के थ्रू सही किया जाता है हमारे गाँव में जो भी दिक्कतें होती हैं पानी है रोड है या और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे पंचायत के पंचायत के ज़रिये ही सही की जाती हैं पंचायत जो है हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है ताकि हमारे गाँव के लोग अच्छे से रह सकें हर चीज़ उन्हें उपलब्ध हो सके कहीं रोड खराब है तो गाँव के लोग जो हैं पंचायत बैठाते हैं कि नहीं हमारे गाँव की रोड बिल्कुल सही होनी चाहिए तो यह चीज़ पंचायत के ज़रिये उसे सही किया जाता है गाँव में कहीं पानी की दिक्कत है तो उसे भी पंचायत के ज़रिये ही हम सही करवाते हैं या गवर्नमेन्ट आजकल लैटरिन बनवाने के लिए पैसा दे रही है उसे भी हम जो है पंचायत के ज़रिये ही उसका लाभ उठाते हैं और पंचायत जो है वह हमें सुविधा देती भी है हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है ताकि हमारे जो गाँव के सदस्य हैं उन्हें हर सुविधा उपलब्ध हो पंचायत जो है हमें पानी देती है सड़क बनवाती है लैटरिन दे रही है और और भी जो गवर्नमेन्ट निकल रही है वह सब सुविधा हमें दे रही है ताकि हम हर सुविधा का लाभ उठा सकें अच्छे से पंचायत हमारी हर सुविधा को अच्छे से बहुत शान्ति से सुनती है ताकि हमारे गाँव में जो भी दिक्कत हो जो भी गाँव के लोग दिक्कत में हैं उनकी हर प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकें और गाँव भी इसीलिए पंचायत बैठाती है ताकि पंचायत भी उनकी हर प्रॉब्लम को सुन सके उन्हें समझ सके उन्हें सही कर सके